बायदेव थारमाने आंहा माने बिहामजोआ दा बर्थमान माने प्रेगनेन्ट प्रेगनेन्ट जानानै थारमाने जानोबो टाइम सफैबाय नालाय न' मास फुरा जाबाय ओमफ्राय दायोथ' जेनेबा बेखौ ड'क्टरनिसिम हस्पिटालाव लांनांगौ जादों ओमफ्राय बे नोंसिनि जायगायावहाय मोजां फेसिलिटि दंना गैया ड'क्टर बा बेफोर बायदि सिजारिन खालामनो हानाय आरो जेनेबा नर्मेलाव खालामनो हानाय बेफोरबायदि मोजां फेसिलिटि दंना गैया बेखौ आं माने सोंहरनाय जादों ओहो गामियाव थानाय नालाय मोजां मिथिया दा गामिनिफ्राय लांनांगौ जादों गामिनिफ्राय लांनांगौबो जादों नालाय थांफेराखैबो आरो दासो फार्स्ट बिहामजोंनि बिबायदि मोन्दों गोदोथ' जों जेनेबा न'आवनो जाबाय दाथ' माने बोजों बोजों हस्पिटालाव लांनाय मानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोननायखाय आंहाबो लांनो गोनां जादों आरो थारमाने

औ औ औ खालामबाय बेखौ खालामखांजोब्बाय औ औ औ

अ अ

अ अ अ अ अ औ औ अ दे औ औ अ अ

अ अ अ

दे अ दे जागोन दे माने जेला माबायो होमब्लानो आङो एम्बुलेन्स गंसे लिंहरनानै माने बेखिनिखौ आङो लांनोसै आरो आङो बेखिनि मिथिहोनायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोनबाय माने आङो बारा मोजाङै मिथिया नालाय गामियाव थानानैनो बेबायदि जेनेबा मोनबोफेराखैमोन नालाय दायो आंनि बेलायाव सफैनायलाय आं बेखिनिखौ मिथिजोबैखाय आं सोंहरनाय जादों दा आङो नोंथांनिफ्राय बेखिनिखौ मिथिनो मोनबाय आङो जोबोद गोजोनबाय दे होमब्लालाय बेखिनियावनो दोननोसै ना औ औ औ औ दे दे दे औ औ दे होमब्लालाय दे